کھیل کھیلنے کے کئی فائدے ہیں انسان جب کھیل کھیلتا ہے تو جسمانی طور پر مضبوط ہوتا ہے اور جب زیادہ کھیل کھیلا جاتا ہے تو اس دوران آپ دیکھیں گے کہ ہمیں بھوک زیادہ لگتی ہے تو ہم جب بھوک زیادہ لگتی ہے ہمیں تو ہم کھانا کھاتے ہیں اور دوسری چی طرح کی چیزیں کھاتے ہیں تو اس سے بھی جو ہے ہمارا جسم جسم دیکھیں گے تو تازہ رہتا ہے یعنی کہ تازہ دم رہتا ہے تاکہ ہم اس سے ہیلدی رہتے ہیں ایکٹو رہتے ہیں تو کھیل کود سے چاہے وہ دیہی علاقوں کے لوگ ہوں یا شہری لوگ ہوں بہت فائدہ ہوتا ہے